भारतांतल्या नर्तकांचेर बॉलिवूडाचो खूब प्रभाव पडटा कथक भरतनाट्यम हे जे नाच आसात ते आमीं बऱ्यांतल्यान बरे बेगीन करताले पूण आतां बॉलिवूडा आयिल्ल्या कारणान तितलो बी ताजो भाव ना करतात करता अशें ना पूण चडशे फ्री स्टायल जॅझ ह्योच डान्स स्टायली आसा कथक भरतनाट्यम कसलो फोक डान्स बी आसा पळय ताजें आतां चड मोल अशें म्हणटा तें ना पाश्व नाचाचीं गीतां म्हणल्यार आमचो फोक डान्स धालो फुगडी हेवूय बी दिसपाक जाय फकत आमीं बॉलिवूडाचीं गाणीच घेवन बसपाक जायना आमचो संस्कृतीचो बी आमीं मान दवरून कथक भरतनाट्यम फोक डान्स मणिपूरी डान्स हे सगळे नाच बी आमीं आमचे फुडें व्हरपाक जाय